हमसभ जे मधुबनीमे रहै छी तऽ मधुबनीक विशेषता तऽ बहुत अछि मधुबनी जे छै से बहुत नीक जगह भऽ गेल अछि छै ने गाॅंवके नाम से बड सुन्दर छै आओर आ ओतुका जे ने छै मधुबनी के लऽ लिअ ओतऽ इसकुल छै इसकुल वाटसन मिडिल इसकुल भऽ गेल ओहिमे बच्चासभ पढ़ै छै बहुत नीक पढ़ाई सभ होई छै तऽ बच्चासभ पढ़य लए जाइ छै फेर कॉलेज सभ छै कॉलेज सभ के लऽ लिअ जेनाकी आर के कॉलेज भऽ गेल ओतुका कॉलेज के नाम छै जे बड नीक कॉलेज छै कनि ऊपरे लेबल के छै ओ कॉलेज मे ने जेनाकि बारहवींसभ के पढ़ाई भेल बारहवींसँ लऽ कऽ इंटर तक जेनाकि बी ए सबकिछुके पढ़ाई ओतय बच्चासभ जाइया पढेक लेल रोज कॉलेज वगरैह वगरैह चले छै सर सभ बड नीकसँ पढ़ाबै छथिन ओतय जे छै ने आन गामके एक्जा मो सेंटर सभ होइ छै जेनाकि दू चारि गांवके बच्चासभ पढ़ै छै ने तऽ ओकर जे बोर्ड एक्जाम सभ होइ छै तऽ ओहिमे सेंटर भऽ जाइ छै कॉलेज भेलै ओतुका कॉलेज लऽ लिअ सूर्या हाई इसकुल हाई इसकुल मे पते अछि की दसमी कक्षाक बच्चासभ पढ़य छै ओहोमे बहुत नीक पढ़ाइ सभ होय छै कॉलेज मे मधुबनीमे घूमेक लेल जगहसभ सेहो बड नीक छै मंदिलसभ भऽ गेल मंदिल सभ ओहिमे पूजा पाठ सभ भेल मंदिरो सभ लऽ लिअ हँ बाजार छै मधुबनीके जे बाजार छै ने से आओर बहुत खूबसूरत छै मधुबनीके जे बाजारसभ छै ओतय मॉल भऽ गेलय एगो मॉल लऽ लिअ ओहो घूमेके लेल बड नीक छै ओहिमे जाउ अपन किछु किछु समानोसभ अगर ख़रीदेके यऽ तऽ सामानसभ खरीदू रङ्ग बिरङ्गक चीजसभ भेंटत कपड़ा लत्ता सभ किछु फेर सोनो चाँदीसभ के दोकानसभ छै से सभ भेटत मधुबनीमे विशेष प्रकारके चीज सभ भेटत अहाँके जेनाकि जाउ जेनाकि खानोक लऽ लिय होटलसभ घूमैत घूमैत अगर भूख लागि गेल तऽ जाके खानो खा लिय रङ्ग बिरङ्गक खेनाई भेटत जे मँगबै मिथिलाक खेनाई बाहरके खेनाई सभ किछुके खेनाई दालि भात चावल माछ सभ किछु भेटत सभ किछु आओर ओतय जे छै मधुबनीके जे विशेषता छै ओतय बड नीक छै मधुबनी जे छै ने हर प्रकारसे ओना अलग अलग गांवके जिलो भऽ जाइ छै ओतय जे छै पुलिस स्टेशन सभ सेहो छै बहुत तरहके चीज छै मधुबनी जे घूमय लगबै न ओ बड़काटा के छै बहुत चीजसभ ओतय देखयके भेटत कोर्ट सभ सेहो छै हरेक चीज सभ मिलत देखयके लेल